हँ हमरा जे छै बागवानी जे छै बहुत ज्यादा पसन्द अइ ई हम कि नाम छी एहि दुआरे केलिए कियाकि हमर जे आसपासके वातावरण छै ओहो बहुत ज्यादा शुद्ध रहै छै एहिसँ ओहिमे कार्बन डाइऑक्साइड जे छै ग्रहण करै छै आओर ऑक्सीजन जे छै छोड़ै छै आओर कि नाम छिए फूलके देखबाके देखैओसँ जे चाही आँखिके बहुत ज्यादा ओ व्यायाम होइ छै बहुत ज्यादा कि नाम छिए सुख प्राप्ति होइ छै आँखिके सुकून मिलै छै आओर एहिमे कि नाम छिए एकरा केलासँ बहुत ज्यादा जे छै शरीरोके व्यायाम होइ छै खुरपी चलबैलए पड़ै छै कोदारिओ चलबैलए पड़ै छै एहिमे तऽ इहोसँ कि नाम छिए हमरा जे छै बहुत बढ़िआँ लागैए